अगर कोई महिला अच्छा काम करती हो तो अख़बार में अख़बार में उनका न्यूज़ छपाना चाहिए और रेडियो में उनका एलाउंस होना चाहिए कि यह महिला ऐसे काम करती है ऐसे अच्छा सुझाव देती है चाहे यह ऐसे अच्छा खेल रही है या यह अच्छा सिखा रही है या अच्छा कढ़ाई सिलाई कर रही है या चाहे यह यह महिला अख़बार में छापना चाहिए उनको कि यह महिला इतनी संस्था चला रही है यह महिला ऐसे करके आगे प्रोग्रेस कर रही है रेडियो में और न्यूज़ में और न्यूज़ में उनका ख़बर छपना अख़बार में ख़बर छपना चाहिए न्यूज़ में अलाउंस होना चाहिए यह महिला इतनी इतनी आगे बढ़ रही है ऐसा कोशिश कर रही है अपने घर परिवार चलाते हुए भी यह काम करके महिला आगे निकल रही है महिला क्या नहीं कर सकती महिला काम घर का भी काम कर सकती है जो पढ़ी लिखी नहीं है वह भी महिला काम कर सकती है जैसे साड़ी में साड़ी का कड़ाई हुआ जैसे चूड़ियाँ हुआ जैसे खाना पीना का हुआ हर कुछ बना सकती है और बना बनाती है उसका भी वह सहायता समूह से लेकर पैसा अगर कोई कोई खेल कर रही खेल खेल में रुचि रखती है अगर कोई लड़की खेल में आगे निकलती है महिला आगे निकलती है तो उनको भी न्यूज़ में देना चाहिए अख़बार में छापना चाहिए अगर कोई महि अगर कोई महिला अगर कोई महिला फौजी बनी या अगर कोई महिला मेहनत करके आई ए एस बनी अगर कोई महिला शिक्षक बनी चाहे कोई संस्था चला रही है और संस्था में प्रोग्रेस हो रहा है इसके लिए उनको न्यूज़ में सुनाना ख़बर छपाना चाहिए न्यूज़ न्यूज़ में भी आना चाहिए अख़बार में भी छपाना चाहिए कि यह महिला इतनी कोशिश करके आगे बढ़ रही है अपने पैर पर खड़ा होकर अपने घर को संभाल रही है उनके बारे में भी कुछ छपाना चाहिए और कुछ अलाउंस भी कराना चाहिए रेडियो में और उनका कुछ प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए कि हाँ यह महिला कोशिश कर रही है आगे बढ़ रही है उनके लिए भी न्यूज़ छपाना चाहिए कोई महिला जैसे कोई फौज में हुआ कोई पुलिस में कोई मेहनत करके अपने परिवार के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ रही है तो उसके लिए भी न्यूज़ में छपाया जाए और अलाउंस कराया जाए रेडियो में तो अच्छा होगा उनको भी अब मिल उनको भी हौसला मिलेगा कि हम यह काम किए तो हमारा हमारे लिए यह सारा नाम हो रहा है ऐसा नाम